ٹیوب ویل ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعہ زیر زمین پانی کو پمپ کے ذریعہ نکالا جاتا ہے اس کا کام کچھ یوں ہوتا ہے ڈرلنگ سب سے پہلے زمین میں ایک گہرا سوراخ کیا جاتا ہے جو زمین پانی کی سطح تک پہنچ جاتا ہے اس سوراخ کو ویل کہا جاتا ہے پائپنگ اس سوراخ میں ایک لمبا پائپ ڈالا جاتا ہے جو زمین کے اندر موجود پانی کو پمپ کے ذریعہ اوپر لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پمپ پائپ کے ساتھ ایک پمپ منسلک ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے جو عام طور پر بجلی یا ڈیزل سے چلتا ہے یہ پمپ زیر زمین پانی کو اوپر کھینچتا ہے اور اسے استعمال کے لیے مہیا کرتا ہے فلوٹر کچھ ٹیوب ویلز میں ایک فلوٹر ہوتا ہے جو پانی کے سطح کو مانیٹر کرتا ہے اور جب پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے تو پمپ کو بند کر دیتا ہے تا کہ پمپ خشک نہ چل سکے بڑے کوئیں کا استعمال بھی دیہاتی علاقوں میں عام ہوتا ہے یہ کوئیں عام طور پر گہرے اور بڑے ہوتے ہیں جن سے گاؤں کے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں کئی بار ایسے کوئیں گاؤں کے مرکز میں ہوتے ہیں تا کہ ہر کوئی آسانی سے پانی حاصل کر سکے